हलो हा जय झूलेलाल हा हा हा छा खपेव सोन में

हा हा अचो न हा तव्हां अचो तव्हां अचो हाणे नओं नओं आई अथव डिजाइनियूं आहियूं अथव मस्तु मस्तु तव्हां अची करे ॾिसी करे मूंखे ॿुधायो अचो न

हा अचो हा तव्हां त मुंहिंजे पहचान जा आहियो अचो अचो पंहिंजा ई आहियो हा अचो हा मस्तु सोन बि सस्तो आहे हाणे सोन चांदी बि सस्तो अथव न न सस्तो आहे तव्हां पंहिंजा माण्हू आहियो अचो हा चांदीअ जी छा वज़नु आहे अच्छा अचो त पोइ वज़न कयूं था समुझूं था वेही करे तव्हांखे जेको समुझ में अचेव वठी वठिजो सोन त हिन महिल सतरि थो हलेव हा हा तव्हांखे थोरो घटि समुझ में तव्हां पंहिंजा माण्हू आहियो हा पंहिंजी ई नियाणी आहे अचो तव्हां हा हा चांदी में चांदी ॾियो त वधीक सोन जो वज़न कयां त ॿुधायांव थी हा तव्हां अॼु ई अचो भले हिकु सॻो त हिकु लॻड़ी पेईजंदव हिकु लख पेईजी वेंदव सु सुठो अथव हेॾो वज़नदार अथव तव्हां ॾिसो त सही हा थोरो घणो त हाणे हींअर थोरो घणो घटि थींदो आहे न तव्हां अचो इहो नओं सोन आहियो आहे तव्हां हिन महिल ई अचो न

हा भली तव्हां शाम जो अचो मां सभु ॾींहं खुलियल हूंदा आहिनि मंगल जो ॾींहुं बंदि कंदा आहियूं हा पर खुलियल हूंदा आहिनि हिते कैंप में हा हा जी जी